जी सर हमने सर इस्मार्ट वॉच मँगाई थी जी सर हाँ सर वो बहुत ही बेहतरीन क्वाल्टी की है और सर उसका मतलब सर्विस बहुत ही अच्छा था जी सर और सर उसकी जो पैकिंग आई थी सर वो उतनी मतलब अच्छे से आई थी कि हमने देखा तो सर हमको बहुत खुशी हुई और उसमें सर मतलब कुछ भी कोई डेन्ट नहीं है कोई अच्छे से एकदम उसको रैप करके भेजा था उन्होंने जी सर हाँ सर वर्किंग उसका बहुत अच्छा है सर उसमें मतलब जितना हमको बताया था कि हाँ वो इतना घंटा प्ले बैक देगा तो उतना ही उसने दिया है और ब्लूटूथ कनेक्टिंग भी उसकी बहुत अच्छी है जी सर हाँ उसकी रेंज आराम से दस मीटर तक है सर उसपे दस मीटर ही बताई थी दस मीटर ही बताई है तो हमने देखा तो इतना ही है और सर अब उससे कोई दिक्कत नहीं आई है हमें तो बहुत अच्छा लगा वो प्रोडक्ट और हाँ सर उसकी कम्पनी की सर्विस भी बहुत अच्छी हैं जी सर हाँ सर बहुत मतलब आपकी साइड से भी हमें अच्छा एक्सपीरिएन्स लगा ये मँगाकर जी सर हाँ सर हमने आगे भी हम आपके इसी से मँगाते रहेंगे अच्छे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स निकले हैं जी सर जी सर बिल्कुल सर नमस्कार सर